ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح کی کاروبار کو چلایا جاتا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ہم یہاں ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کرتے ہیں جیسے کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی کپڑے کا بڑا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی کاروبار کھیتی کی شکل میں ہے جیسے پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے کی سب سے بنیاد کھیتی تھی لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقہ کے کئی گھروں میں کاروبار طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوط مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ عام ہے مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانا کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں آباد رکھے